योगा योगाके बारेमे मतलब शरीर योगा करै छै डॉक्टर कन किछु बीमारी तीमारी होइ जाइ छै तऽ योगा करय हिए तऽ शरीर स्वस्थ रहै छै कसरत करयमे बढ़िऑं रहै छै सब किछु मतलब करयमे ठीक रहै छै आ योगा योगा बहुत प्रकारके होइ छै बहुत मने प्रकारके होइ छै तऽ कऽ आदमी करै छै हड्डी इन्ने दर्द उन्ने दर्द आ योगा केलाके बाद भोरके आदमी उठै छै तऽ योगा केलाके बाद शरीर स्वस्थ रहै छै आ डॉक्डरके पास नहि जाय पड़ै छै जल्दी हँ आ पैसा रहतै तब ने डॉक्डरके पास जेबै चाहे नहि जेबै हमे तऽ गरीब आदमी छियै हम पैसा योगा करिएके मतलब शरीर स्वस्थ करि लै छियै बढ़िऑं करि लै छियै हँ तऽ हमरा ईसबमे छै मतलब करै हिए हम योगा तऽ आ बहुत प्रकारके होइ छै शरीरमे दिक्कत तऽ कभी कसरत करि लेलहुॅं कभी किछो करि लेलहुॅं कभी हाथ इन्ने उन्ने करि लेलहुॅं हँ तऽ ईसब हो दिक्कत नहि होइ छै तऽ शरीर मतलब स्वस्थ रहबेके चाही करयके चाही योगा करयके चाही ईसब होयके चाही तऽ डॉक्डर कहलका ई बीमारी ओ बीमारी सब होइ छै डॉक्डरो कहता कसरत करै छियै तऽ हँ करै छियै ठीके छै कसरत करियौ योगा करियौ नाक बंद करियौ इन्ने करियौ ओन्ने करियौ हँ तऽ सब किछु होइ छै आराम से अपना कैने धीरे धीरे सुबह उठलहुॅं सुबह उठिके फेर योगा कयलहुॅं इन्ने तेकर बाद हाथ इन्ने केलहुॅं उन्ने केलहुॅं गोर कैलहुॅं सुतिके केलहुॅं डेंगायके केलहुॅं इन्ने उन्ने से खूब मतलब केलहुॅं सब किछु तऽ योगा इएह सब भेलै डॉक्डरके पास नहि जाय पड़ै छै ईसब दिक्कत मतलब नहि होइ छै किच्छो हन तऽ हमरा हमरा तऽ बहुत दिक्कत होइ छै बहुत दिक्कत तऽ से हाथो इन्ने डेंगेलहुॅं उन्ने कसरत कैलहुॅं सब किछु मतलब ईसब बढ़िऑं लगै छै करयमे शरीर शके दिक्कत मतलब नहि आबै नहि आबै हइ तऽ योगा करि करिके अपना शरीर स्वस्थ रखलहुॅं सबकिछु मतलब कयलहुॅं तऽ वएह सबमे ईसब बहुत बेमारी आधा चलि जाइ छै योगे करते करतेमे आधा बेमारी पार हँ आधा बेमारी पार हो जाइ छै तऽ डॉक्डरके पास जैबै तऽ ओहिसे बढ़िऑं योगे किए नहि करबै योगा करि करिके करि करिके सब किछु हँ आदमी जाय छियै बहुत दूर दूर करय लए योगा ईसब मतलब दिक्कत मतलब होइ छै फट सन मतलब केलहुॅं से आरो की मने हाथमे दर्द गोरमे दर्द सब बेमारी दिक्कत डॉक्डरोके पास चलि गेलहुॅं डॉक्डरोके गेलहुॅं तऽ कहलकै हैं डॉक्डरो साहब कहलकै हइ योगे करियौ योगे करियौ तऽ योगा सब आदमी से थोड़बे होइ छै जब बृद्धा होतै ओ तीत सब आदमी से केना होइ जेतै योगा नहिए होतै सब आदमी से आजकल बहुत आदमी करै छथिन स्वस्थके लिए योगा बहुत बढ़िऑं करै छथिन होइ छै बहुत आराम से मने ईसब हँ दिक्कत तऽ हमे आर सब कसरत केलहुॅं ईसब केलहुॅं योगा कैलहुॅं हँ तऽ हाथ गोर डेंगेलहुॅं मने एगो अथी होइ छै कसरत करय बला कसरतो करयमे आदमी जाइ छियै तऽ तनी मनी स्वस्थ शके लिए कसरतो केलहुॅं सबकिछु केलहुॅं तऽ भैया डॉक्डरके फेरामे तऽ रहबै तऽ ओहिसे बढ़िऑं हम योगे करै छियै साँझ भोर सुबह साँझो कऽ सबेरो सब काम अपना कैलौ आब की करू ठीक